آج کل ویسے بچوں میں سب سے زیادہ ویڈیو گیمز سب سے مقبول کھیلیں ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ویڈیو گیمز بچے زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ موبائل فون ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر پر کھیلے جانے والے گیمز بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ مشہور گیمز جیسے کہ فری فائر پب جی وغیرہ شامل ہے یہ بچے آج کل بہت پسند کرتے ہیں ان کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں یہ گیمز نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ کچھ حد تک دماغی چستی بھی بڑھاتے ہیں لیکن ان کی زیادہ استعمال سے جسمانی سرگرمی کو ہم جسمانی سرگرمی کم ہو جاتی ہے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ بچے ویڈیو گیمز کے ساتھ ساتھ میدان میں کھیلے جانے والے گیمز بھی پر بھی دھیان دینا چاہیے جیسے کہ کرکٹ فٹ بال کبڈی یہ سب روایتی کھیل میں شامل ہے اور یہ کھیل کھیلیں تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر متوازن رہ سکیں اور بچے کو آج کل فری فائر اور پب جی سے جتنا زیادہ ہو سکے اس کے پیرنٹس کو اس کے ماتا پتا کو ماں باپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے اور کھیل میں کرکٹ فٹ بال کبڈی چیمپئین کھیل یہ سب پر زیادہ توجہ دینا چاہیے اور کھیل کو زیادہ جسمانی اور ذہنی طور پر متوازن کرنے والے کھیل ہیں